हांजी हा जी हांजी हूं हूं हूं हूं तव्हांखे कहिड़ी घणा ॼणां आहियो तव्हां त तव्हां कीअं वठी था सघो व व ब्रीज़ा वठी था सघो पिया ॾिसो असां किलोमीटर जे हिसाब सां वठंदा आहियूं प किलोमीटर तव्हांखे पंद्रहं रुपिया पवंदो ॾिसो इहो घट में घटि पंटीह किलोमीटर हितों परे आहे हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु हा बिल्कुलु तव्हां मञी सघो था छो त ज जाते जाते तव्हां वठी हलंदव त मां तव्हांखे जेको असांजो माण्हूं आहे तव्हांखे हूअ गाॾी प्रोवाईड करे उनजो ड्राईवर सहित ॾींदस मां ऐं जाते जाते तव्हां चवंदव उहो तव्हांखे ओडे ओडे वठी वेंदो उन हिसाब सां तव्हांखां पैसा कलेक्ट कंदासीं असां गाॾी बिल्कुलु तव्हांखे मोकिलिबी लेकिन उन सां साण मां तव्हां बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांखे काई शिकइतु न मिलंदी काई शिकाइतु न मिलंदी जी बिल्कुलु बिल्कुलु बसि मां इहो पई चाहियां की जेको तव्हां अगरि गाॾी बुक करायो था पिया त उन्हीअ गाॾीअ जो थोरो सो एडवांस असांखे खपंदो जीअं असांखे पक थिए के हा तव्हां गाॾी वठंदव असांखां मां तव्हां मूंखे जीअं पैसा मोकिलिदा मां तव्हांखे सॼो पंहिंजो डीटेल्स ॾियांव थी पई उनमें ब वॉट्सअप जे ज़रीए ते ऐं तव्हां उनमें ॾिसी करे ऐं मूंखे मोकिलियो मां उन मूंखे जीअं मिलंदो मां उनजो स्क्रीनशॉट तव्हांखे वापिसि मोकिले छॾींदसि बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां उनसां चिंता न कियो तव्हांखे ड्राईवर सुठो मिलंदो उनजो आधार कार्ड तव्हांखे मिलंदो बिल्कुलु शरीफ़ माण्हूं अथव तव्हांखे कंहिं ॻाल्हि जी बि परेशानी न थींदी हा ऐं तव्हांखे अहिड़ी शेवा मिलंदी की तव्हां ॿीहर असांजे ब एजंसीअ मां ई गाॾी ॿुक कराईंदव ठीकु आहे ठीकु आहे ठीक आहे ठीकु आहे मैरबानी मैरबानी जय झूलेलाल जय झूलेलाल